جی عارف صاحب خیریت سے ہیں جی جی میں نے ڈلیوری کی تھی ابھی تک مجھے پہنچا نہیں لیکن میں اب اس طرح کیجیے گا تو کیسے کام چلے گا بتائیے سامان آدمی ضرورت کی وجہ سے کرتا ہے نا آن لائن اب آپ ایسا کیجیے گا تو آپ کی کم آپ کمپنی لاس میں چلی جائے گی نا لیٹ کیجیے گا تو پھر آرڈر کینسل ہوگا پھر آپ کی کمپنی لاس میں اور چلی جائے گی اعتماد ہوتا ہے بھروسہ ہوتا ہے کمپلین تو کرنا کب تک یہ مجھے مل جائے گی یہ تو کب سے سن رہا ہوں دس سے پندرہ منٹ پھر کمپلین کرنا کیا کمپنی کو بار کمپنی میں کمپلین کر رہا ہوں ایک ہی نمبر دے رہا ہے نہیں مجھے ضرورت تھی اس سامان کی بہت جلدی لیکن آپ نے تاخیر کر دی ہے میں کمپلین کر دوں کیا اس کو کمپنی کے تھوڑا سا لحاظ رکھ لیجیے گھر تو بعد میں جاتا رہیے گا نا جو آرڈر ہے اسے پہلے کمپلیٹ کیجیے گا نا تو آئندہ خیال رہے اس طرح نہیں ہونی چاہیے ٹھیک ہاں نہیں ہاں کسٹمر کا نقصان ہو جاتا ہے نا سوچ لیجیے ہاں اچھا بس آئندہ خیال رکھیے گا ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک